उन्दैफोरखौ बर' रावखौ फोरोंनाया गोनां होनना नोंथाङा सानो नामा मानो सानो एबा मानो सानो अदेबानि उन्दैफोरखौ बर' रावखौ फोरोंनाया गोनां होनना आं सानो मानोना बर' बिजों थांनानै थायोब्लासो बर' हारिया गोथाङै थांनानै थागोन आरो बर' फरायसाफोरा नांगौ बायदियै गावनि आंगो रावखौ बुंनानै एबा बिजोंजों फरायनानै बर' रावनि नंगुबै एबा थार बिदैखौ सोबनो हागोन थामहिनबा बर' राव एबा बर' रावखौ फोरोंनाया गोनांथार मानोना बर' राव गैयाब्ला बर' बिजों गैया थारमाने बर' राव फोरोङाब्ला इयुनाव बर' हारिया खोमसि जागोन बिनि राव हारिमु थुनलाइ बेयो गोमा लांगोन बेजों लोगोसे बर' रावखौ जों जेब्लाबो गुदि फरायसालिनिफ्राय जेसेबां गोजौ फरायसालि जौमा फरायसालि फरायसालिमा आरो मुलुग सोलोंसालिफ्राव जों फोरोंनाया गोनांथार मानोना इयुन जोलैफोरनि एबा इयुन सेंग्राफोरखौ जों बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जोङो बर' रावखौ फोरोंनाया गोनांथार होनना आं सानो नङाब्ला जोंनि बर' हारिया गोमालांगोन थामहिनबा बर' रावखौ फोरोङाब्ला एबा बर' राव बिजों गैयाब्ला जोंनि बर' हारिया सानसे गोमालांगोन मानोना जोंनि बर' रावनि राव थुनलाइ हारिमु बायदि बिथिंफोरा गोमालाङोब्ला जोंनि बर' हारियाबो जोबस्रांलांगोन होनना आं सानो बेनिखायनो उन्दैफोरखौ बर' रावखौ फोरोंनाया गोनां होनना आं सानो